माइ गायनाया दा है मा गायनांगौ जाखो बेखौनो सान्दोंमोनलै आङो माबा बेखौनो गायनोसैलै पुराना माइयाखौनो ओरै रनजित औ जादु माइसा गायनो नागिरदों एसे आमफ्राय माइब्रा आमफ्राय नोंलाय माथो प्रिपेर खालामदों

ए मालानिफ्राय गायजेननाय औब्रा दैया दैआनो गैया आंबो दै फैब्ला गायजेनगौसैमोनब्रा औ फुनानै गायनोल' नांसै ओमफाय बिदिनो गोदान गोदान माइ दं नामा गायनो नागिरदों नामा

जोंहाबो दै फैब्ला गायजेनगौसैमोनलै दैयानो फैया माथो अखाबो अखानि हादैजों गायजेनो सान्दोंमोन अखाबो हाया

औब्रा गिबि गायनो सान्दोंमोन अखायानो हाया दाबोनो ओमफ्राय नै दा एसे

गोदान गैया गोदानाथ' मारै गोदाननाखौनो लायाखसै आङो देग्लाय बेखौनो गायस्लायनोसै देग्लाय फुरानाखौनो औ अखायाबो हाया जाहैबायना अखा हाला गायजेनगौसैमोन अखा हादैजोंहाय दा माइ गायफुनाय बहरब्ला मोननाय नङाना आखायनो थाब गायग्रोनो नागिदोंमोन आरो औ औ दे होनब्लालाय दे होमब्लालाय औ दे दे